हैलो हाँ कौन हो हम कस्टमर हैं हमारा नाम सुन्दर है जी बोलिए मैं ये पूछ रहा था आपसे बात वो चाय बन गया चाय पीना था हाँ हाँ अब तो चाय पिएंगे चाय बिस्कुट वगैरह खाएंगे ठीक है चाय बनाइए हम आ रहे हाँ तो इस इसीलिए हम जो है चाय पीने के लिए आएंगे और ज़रा बिस्कुट वगैरह खाएंगे उसके बाद जो है थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे देखेंगे आपका दुकान जो है कैसा क्या चल रहा है कस्टमर वगैरह हाँ तो हाँ वो तो है ही हाँ और दुआ तो सब ऊपर वाले का कुछ जो है सब कुछ नीचे वाले का भी होता है ऐसी कोई बात नहीं है कोई सबसे मेन बात है ऊपर वाले का सब कुछ दुआ और ठीक हाँ नहीं नहीं वो तो बात है ही मैडम ऐसी बात नहीं है तो ठीक है तो चाय पीने के लिए आएंगे चाय पीने आएंगे आधा घंटा बाद आएंगे ऐसी बात नहीं है तो मैं सोचूं ज़रा आपसे वो को फोन करके ज़रा बताता हूँ कि चाय ताय बन बन रहा है कि नहीं बन रहा है दुकान खुला है कि नहीं खुला है दुकान हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना ना बिल्कुल सही बात है क्योंकि चाय का हाँ हाँ हाँ हाँ वो तो है ही नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है वो तो है चाय की दुकान सुबह जो है पाँच बजे खुल जाती है क्योंकि आदमी सुबह निकलता है टहलने वहलने के लिए दूसरी बात गाड़ी घोड़ा भी ड्राइवर सब भी है बसे वाले हैं ट्रक वाले हैं हाँ चाय चाय पी लेते हैं उसके बाद चलेंगे चाय बिस्कुट खा कर के उसके बाद ही चलेंगे ये बात होती है तो इसीलिए इसीलिए सुबह चाय की दुकान खुलता है और हम जो है आएंगे इसी पास में हैं और हम जो हैं तीन चार लोग आएंगे तीन साथी हैं एक हमारे लगा के चार आदमी हैं अगर चाय मान लिया दस रुपए कप है तो चार आदमी दस चौक चालीस रुपैया बिस्कुट तो चार खाएंगे पाँच की बिस्किट है पाँच चौक बीस साठ सत्तर रुपए की बिक्री आपको हमारे यहाँ से हो जाएंगे जाएंगे हम लोग तो

हाँ वो तो है पहले बता दिए बिल्कुल सही बात है क्योंकि चाय का दाम पहले था पाँच रुपये अब हो गया पहले पाँच से सात सात से हो गया अब दस रुपैया सीधा हो गया चाय पंद्रह भी हो गया है रेट बढ़ गया है ये बात है हैलो हैलो

नहीं समझा नहीं यार